महिलाउनि लाइ अन ज़िंदगी जीअणु ॾाढी ॾुखी थी पेई आहे अञा छोकिरी नंढी हूंदी आहे तॾहिं खां चवण लॻंदा आहिनि की भई हिनजी शादी कॾहिं था करायो ख़ुशि ख़बरी कॾहिं था ॾियो मतलबु भाउ हुनखे पढ़ाई त पूरी करण ॾियोसि अञा उहा ॻाल्हि कान्हे छोकिरी पैदा थींदी आहे न तॾहिं खां ई कीअं मतलबु हिकिड़ो बोझ टाइप हुजे अहिड़ो लॻंदो आहे छोकी सभु चवंदा आहिनि वाह तुंहिंजे घर त धीअ आई अथई कमु करण में सहूलाई थींदई भई उहा पंहिंजे घरु कमु करण लाइ कान आई आहे पंहिंजी ज़िंदगी जीअण आईं आहे उहा केर ई कान समुझंदो आहे जॾहिं छोकिरी वॾी थींदी आहे तॾहिं हुनजी लाइफ़ में इलाही प्रोब्लम ईंदियूं आहिनि छोकिरी महिलाऊं मायूं ॿुढियूं कोई बि हुजे सभिनि लाइ हिकिड़ी कॉमन प्रॉब्लम त आहे ज की भई पंहिंजो समाज इहो चवंदो आहे की भई छोकिरा छोकिरी मायूं भाई हिकु समान हूंदो आहे पाणि ख़ाली चवंदा आहियूं पर पाणि कॾहिं मञींदा कान आहियूं उहा ॻाल्हि छो छोकी उहो पाण खे त हमेशह अहिड़ो ई लॻियो आहे की पुरुष जो दर्जो वॾो हूंदो आहे अने स्त्री हुन लाइ हुनजे कमु करण लाइ आहे पुरुष कमाईंदो स्त्री घरु हलाईंदी छा इहा जस्टिस आहे पंहिंजे लाइ न अने हा जीअं की पाणि ख़बर आहे की पहेला इलाही हूंदो हुओ की महिला ज कमु महिला घर जो कमु कंदी अने जेंट्स ॿाहिरि जो कमु कंदा पर हाणे धीरे धीरे पंहिंजो ज़मानो बदिले थो मायूं बि अॻियां वधनि थी अने हिकु हिकु फील्ड में न मायूं सभिनी फील्ड में अॻियां आहिनि जीअं की पाण खे ख़बर आहे मायुनि खे रोटी ठाहिण इलाही ईंदी आहे पर हुन रोटी ज मां ई मेडिसिन्स दवाऊं पिए थी थियनि जे पाण खे इलाही हेल्पफ़ुल आहे हिकु ॻाल्हि कान्हे मायूं इलाही कंदियूं आहिनि जीअं कि मायूं सिलाई बि कंदी आहिनि घर जो कमु बि कंदी आहिनि बारी पोता कंदी आहिनि इलाही सभु मायूं कंदी आहिनि पर हा जंहिं ॻाल्हि आहे की मायूं सुरक्षित आहिनि की न त हुनजो जवाबु मुंहिंजे हिसाबु सां आहे की न छोकी पाण खे ख़बर आहे की पंहिंजो देश जे आहे भारत हुन में पाणि ॻाल्हियूं त इलाही वॾियूं वॾियूं कंदा आहियूं पर कमु त कुझु ई कान कंदा आहियूं हेणे में जॾहिं छोकिरियूं राति राति जो कमु करण वञनि थी अने जॾहिं उहो पाछो अचे थी उन्हनि वटि गाॾियूं कान्हनि हू लोको कार थी बुक कराइनि त बि हूअ कार में बि हूअ लोको सेफ़ कान्हनि छोके कॾहिं बि कोई बि कुझु बि पाण सां करे थो सघे अने हीअ एटले आहे छोकी पंहिंजे देश जा स्ट्रिक्ट रुल्स कान्हनि रुल्स जी हुजनि उहा फ़ॉलो थियण खपनि हुन में भुल पंहिंजी सरकारि जी बि आहे छोकी हा पाणि चयो इलाही आहे पर पाणि कुझु करूं कान था छोकिरियुनि जी सेफ़्टी लाइ सुरक्षित कान्हनि पर हा पाण खे हिकु क़दम त अॻियां वधाइणो ई पवंदो अगरि पाण खे अॻियां वधिणो आहे त अने हा पढ़ाई लिखायूं जी ॻाल्हि करूं त हा उन्हनि में छोकिरनि छोकिरियुनि खे समान अवसर मिलंदा आहिनि छोकी छोकिरी हूंदी आहिनि उन्हनि खे इलाही जॻहयुनि ते स्कॉलरशिप्स बि मिलंदी आहिनि शिष्यावृत्ति मिलंदी आहिनि पर छोकिरनि खे हुन में शिष्यवृत्ति कान मिलंदी आहे शिष्यवृत्ति एटले मिलंदी आहे छोकी पाणि चवंदा आहियूं की भई छोकिरियूं अॻियां वधनि इलाही माण्हुनि खे अहिड़ो हूंदो आहे की भई पाणि की पाणि कीअं मोकिलासि इलाही पैसा आहिनि हिनजी स्कूल जी फ़ीस जाहे त एटले छोकिरियुनि खे शिष्यावृत्ति ॾिनी वेंदी आहे की भई उहा पढ़ी सघनि अने अॻियां वधी सघनि उन्हनि खे छेले ताईं बि इलाही जॻह हूंदी आहे की भई छेले छोकिरी जेतिरो पढ़े सभु हुनखे घटि प्राइज़ में मिलंदो आहे पर हा